जइसँ कि एक कबूतरे भेलै कबूतर जइसँ अन्हारमे बैठि जाइ छै तऽ ओकरा जे छै कि टॉर्च बारै छै तऽ कबूतर सोचै छै कि हमरा जे छै कि आदमी देखि लेलकै आब हमरा उड़ि जेबै आदमिओ सोचै छै कि ओकरा अच्छासँ खोजबै ताकि ओहो नहि उड़ि जाइ इएह लऽ कऽ लोक नुका छुपाकऽ देखै छै ताकि भागि नहि जाइ जइसँकि आब कोनो कबूतरे छै दू कबूतर एक जगह बैठलऽ छै बैठल रहै छै तऽ ओहो सोचै छै कि हमरा कोइ देखै नहि कियाकि अगर देखि लेतै तऽ ओहो उड़ि जेतै एहन नहि होना चाही कबूतर नुकेलै तऽ लाइट जे छै नुका गेल छै वहाँ जे छै कि लाइट नहि जलेतै ओकरा जे छै कि धीरे धीरे जाकऽ पकड़तै खोजतै ओकरा जे छै ओ भागतै नहि एक दोसराके देखै छै तऽ इधर उधर भागै लगै छै इएह लऽ कऽ लोक जे छै नुकाकऽ ओकरा धीरे धीरे खोजै छै ताकि पकड़ि लिए बढ़िआँसँ